पहिरो मूं वटि नंढो बटण वारो मोबाइल हुयो हाणे मां रेडमी जो टवेल सी फोन वरितो आहे जंहिंजी स्क्रीन जाम सुठी आहे ऐं बैटरी बेकअप बि सुठो आहे ऐं मां हुनमें पिक्चर बि चङी तरह ॾिसी सघंदो आहियां